ہمارے علاقے کے آس پاس کے قلعوں میں سب سے مشہور قلعہ جو ہے وہ امام باڑے کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کے ایک بہت اہم تاریخ ہے جو کہ ہم لوگوں کو جاننا چاہیے اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ پرانے زمانے میں یا پھر پرانے دور میں امام باڑے کی کیا اہمیت رہی ہے اس امام باڑے کو اس دور کے نواب نواب اس آصف الدولہ نے تعمیر کرایا تھا جو کہ اس وقت کی بہت اہم تاریخی مانی جاتی ہے اس قلعے میں بہت سارے مشہور سپاہی ہمیشہ تعینات رہتے تھے جو دشمن کے حملوں کا بچاؤ کرتے تھے جس کے لیے ایک رومی دروازہ نام سے گیٹ لگایا ہوا تھا جس میں بہت سارے سپاہی چھپ کر بیٹھا کرتے تھے اور یہ رومی دروازہ آج بھی ہمارے شہر لکھنؤ میں واقع ہے جس کے بیچ سے ہم لوگ آج اپنا سفر کرتے ہیں اور اس کے بیچ سے ہم لوگ نکلتے ہیں جب ہم لوگ اس راستے پر نکلتے ہیں یا اس قلعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس قلعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور بہت سارے باہر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں